अरे भईया रिक्सा चलाते हैं क्या जी सर हम वहाँ से बोल रहे हैं रेलवे इस्टेसन से ठीक है सर हमें रिसीव करना था कब तक आ जाते हैं सर ठीक आइए सर कोई बात नहीं है बिल्कुल हम आपका इंतजार कर रहे हैं ठीक रेलवे इस्टेसन भदोही पर आप आइए सर हम वहाँ पे इंतजार करें ठीक ठीक कितने समय में आ जाएंगे सर पंद्रह से बीस मिनट लगेगा ठीक है सर पंद्रह से बीस मिनट में आप आ जाइए ठीक ओके सर ओके आइए आइए बिल्कुल आइए सर जी आप हाँ सर हलो आए नहीं सर अच्छा अच्छा स्थान वो सर वो जगह नहीं आना था सर हमको न्यू सिटी कारपोरेट में आना था न्यू सिटी कारपोरेट आपका सर इस जगह है तो आप वहाँ आपको हमें बुलाना था अरे प्लीस सर आ जाइए सर क्यों नहीं नहीं आ पाएंगे क्या जी सर वहाँ आकर पिकअप कर लीजिए सर क्या कहें सर जी थोड़ा सा इसपे बताने में दिक्कत हो रही थी हाँ सर आइए बिल्कुल आप आइए यहाँ बिल्कुल आइए सर रिसक्वेस्ट है सर आप से बिल्कुल रीक्वेस्ट है सर चले आइए थोड़ा सा आइए ले चलिए ले चलिए सर जी हाँ थोड़ा सा क्या करें सर नहीं बता पाए थे ना उ थोड़ा सा हो गया था ठीक है सर आइए